बोलिए बोलिए कोन कोन जानकारी कहाँ से ओ कोन चीज का जानकारी लेना है हमरा एम्हर फेस्टिवलसब बहुत अच्छासँ मनाएल जाइ छै छठि पर्व लोक खरना करै छै ओकरबाद सँझुकी अरघ भिनसुरकी अरघ मनबै छै यहाँ छठि पर्व बहुत अच्छासँ धूमधामसँ होइ छै छठि पर्व चौरचन पाबनिमे लोक भरिदिन सहै छै रातिके टिकड़ी पिरिकिआ खीर पूड़ीसब बनाकऽ लोक पाबनि करै छै बहुत अच्छासँ आदमीसब पाबनि करै छै आँ पाबनि पाबनि बहुत होइ छै होली होइ छै दीपावली होइ छै होलीमे लोक होलिका दहन मनबै छै ओकरबाद रङ्ग अबीर खरिदै छै होली छोट बड़ बड़े आदमीके पाएरपर अबीर दऽ कऽ प्रणाम करै छै छोटे बड़ेसब अबीर रङ्गसँ होली खेलै आओर ओकरबाद दीपावली दिन सब लोक दीप खरिदै हइ मोमबत्ती खरिदै हइ दीपावली मनबै हइ बहुत अच्छासँ सबलोक फेस्टिवल मनबै हइ आओर कि आँ बिआह बिआहमे लोक गीतहारि मटकोर होइ हइ ओकरबाद लोक समानसब खरिदै हइ जयमाला करै हइ स्टेज बनाबै हइ ओकरबाद लड़कीके पूजै हइ पूजाके तब मड़वा बनै हइ लड़कीके वहाँपर तब बिध होइ हइ शादी होइ हइ सिन्दुरदान होइ हइ जतना भी लड़कीके सासुरमे जतना भी बिध होइ हइ सब बिध होइ हइ शादीके मड़वा बनिकऽ स्टेजपर जयमाला होइ हइ तकरबाद फलदान होइ हइ बहुत सारा चीज होइ हइ शादीके बाद शादीके दिन हुँ दिवाली दिवाली तऽ दिवाली दिन लोक साफ सुथरा अच्छासँ करै हइ ओकरबाद दीप मँगबै हइ मोमबत्ती मँगबै हइ मँगाकऽ तब रातिमे सबलोक अच्छा अच्छा भोजन बनाके खाइ हइ आओर तब दीप जलाकऽ दीपावली मनबै हइ दीप जलाबै हइ मोमबत्ती जलाबै हइ पटाखा उड़ाबै हइ ओकरबाद जतेक अथी होइ हइ सब अथी दिन मनबै हइ दीपावली दिन आओर किछु जानकारी पर्वके पर्वके बारेमे आओर किछु जानकारी ठीक हइ ठीक